हम सभ मैथिली भाषा नहि बाजै छी हमसभ अप्पन भाषा बाजै छी हम घरो अङ्गनामे हम अइसे ही भाषा बोलै छी हिंदी नहि ओतेक बोलै हइ मैथिली जइसे बोलै हियै से वइसे ही हम बोलै हइ घरो अङ्गनामे पूरा परिवारसभ एक ही भाषा बोलै हइ कहूँ जाइ छियै मतलब अपन भाषा बोलै हियै तऽ कहै हथिन सभ कहलक बहुत बढ़िआँ भाषा हइ से हमसभ हिंदी भाषा नहि बोलि पाबै छियै तऽ अपन जे बोलै छियै से अपने भाषामे बोलै हियै अपन भाषा हमरा सभके बहुत पसन्द हए हम अपने भाषा बोलि रहल छी आओर भोजपुरी इएहमे बोलै छै हिंदिए अपन भाषा